नोंगौ बेबो थिगानो जोंनाव माने गोलावनिफ्रायनो थाबोनाय जाबोनाय बे फुजाखौ जों होयो बाथौ दोहोरोमखौनो जों होयो बेखौ माने जोंहा होआबानो माबा गैया जायो जेनेबा न'खरनि थाखाय